म्हाका खास करून झाडां रोंवपाची खूब उमेद आसा तातूंत म्हाका आंब्याची झाडां रोंवपाक खूब आवडटा हांव तरे तरेच्यो वरायटी म्हज्या बागांत हाडून रोयता हांवेन रोंवन स्वता आतां म्हज्या झाडांक आंबे बी पिकूं लागल्यात म्हाकाय खूब खेप प्रायज बी मेळिल्ली आसा तशीच म्हाका फुलझाडां रोंवपाची बीन आवड आसा हांव कोणगेरय गेलो की म्हाका एक बरें झाड दिसले की ताचे कडल्यान त्यो ताळयो मागून हाडून हांव त्यो घरा कडेन रोंयता ताका काथ्याचो पिठो करून घालता शेणाचो पिठो घालता आनी कोण आयलो तेन्ना म्हाका पळोवन म्हणटात ही तुवेंन खंयच्यान हाडली अशें कांय म्हजे हो एक छंद आसात